उत्तर प्रदेश जो सभिनि खां सुठो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आहे ऐं उन्हनि जो मेन पदाधिकारी मुखिया योगी आदित्यनाथ आहिनि जेके इलाही सुठी तरीक़े सां पंहिंजे कम खे भली भांति हलाए वया आहिनि ऐं ॿी पार्टी कांग्रेस आहे टीं पार्टी जनता दल आहे चौथीं पार्टी बहुजन समाज पार्टी आहे पंजीं पार्टी अपना दल आहे सभु पार्टियूं हलनि थियूं